हम अपना इलाज पहले घरेलू इलाज चाहते हैं जैसे एलो वेरा हुआ जल गया तो एलो वेरा कलव उपयोग कर लिए जैसे लीवर के भी यह स्क्रीन के लिए भी अच्छा माना जाता है और हम उसका उपयोग करके भी जाने हैं और अन्य समस्याओं के लिए हम अस्पताल जाते हैं और कल ही गए थे हम अस्पताल वहाँ पर हमारे लीवर में समस्या थी तो डॉक्टर जी बोले कि ऊ का अल्ट्रासाउंड करा लीजिए ते अल्ट्रासाउंड के लिए गए तो वहाँ सुविधाएँ अच्छी नहीं मिलीं हमको बीस दिन का डेट दिया गया था छिविल प्राइवेट में गए वहाँ पर अपना इलाज कराएँ डाक्टर जी से बोले इसके बाद डॉक्टर जी बोले कि नहीं आप आपको कोई समस्या नहीं आपसे आप सुरक्षित हैं लेकिन यह समस्याएँ अस्पताल में जाने से भी ख़त्म नहीं होती है जबकि अस्पताल की सुविधाएँ अच्छी नहीं होती हैं तो कोई ज़्यादा विशेष फायदा नहीं होता है अस्पताल जाने का लेकिन हाँ घरेलू उपचार के साथ साथ हम अस्पताल भी जाना पसंद करते हैं क्योंकि डॉक्टरों की सलाह लेकर उनकी दवाइयों का उपयोग करके अच्छा जल्दी हो जाता है व्यक्ति और नीब यहाँ अगर ग्रामीण घरेलू इलाज में हमें नीम की पत्ती खाने से हमारा प्रो जो भी खून की समस्याएँ हैं वह सही हो जाती हैं और नीम का तेल लगाने से बाल वाल में प्रॉब्लम नहीं होता है जो भी घरेलू उपाय हैं उसको अच्छे आयुर्वेदि आयुर्वेदिक डॉक्टर से समझकर अच्छा यह ऐसे उपयोग अच्छे समय पर उपयोग करने से अच्छा हमें फायदा मिलता है दा और अस्पतालों में जाने से बेहतर हम समझते हैं कि पहले जो नज़दीकी इलाज अपने घरेलू उपाय हैं एक दो दिन या जितना भी हमको जैसा रूप हो उसके हिसाब से उपयोग कर लें उसके बाद ही जाना पसंद करते हैं हम